सबसँ पहिने तऽ एहि दुनिआमे ढेर भाषाके प्रचलन अइ भाषाके उत्पत्ति होइ छै कतऽसँ एहि चीजके बुझबाके सबसँ पहिलुक कोशिश हेबाके चाही भाषाके उत्पत्ति होइ छै स्थान विशेषसँ जेना मैथिली भाषा एकर उत्पत्ति कतऽसँ भेलै एकर उत्पत्ति भेलै मिथिला राज्यसँ मिथिला राज्य कहिआ होइत छलै द्वापरमे जाहि समयमे राम छलखिन ओहि समयमे मिथिला राज्य रहै आओर राजा जनक ओहि मिथिला राज्यके राजा होइ छलाह तऽ बचलै बात ईसब तऽ सिखेबाक लेल आओर नहि सिखेबाक लेल ओहिमे कि होइ छै जकर जननी जन्मभूमि गरियसि च स्वर्गादपि एहिमे तरहके संस्कृत श्लोक छै तऽ जे जाहिठाम जन्म लै छै ओहिठामके भाषा आपरूपी सीखि लै छै किएक तऽ घरमे माता पिता भाइ बहिनसँ वएह भाषा ओकरा सुनबाके समय भेटै छै आओर वएह भाषा सुनलाके बाद हुनका वएह बाजबाके अभिलाषा वएह निरन्तरता आओर वएह भाषा ओ उपयोग करै छथिन तऽ बचलै भाषामे शब्द आओर शैली आओर वाक्यके सही करबाके तऽ बच्चा तऽ होइ छै शून्य बच्चा मने नबोध बालबोध ओ तऽ शून्य छै तऽ अगर बच्चाके परिभाषा अहाँ बुझैत हेबै तऽ जे चीज ओ देखतै जे चीज ओ सुनतै आओर जे चीज ओकरा आगाँमे हेतै ओहि चीजके ओ ज्यादे फॉलो करै छै गेन करै छै तऽ तेँ कहल जाइ छै बच्चाके सबसँ पहिलुक पाठशाला ओकर परिवार होइ छै ओहि परिवारमे ओकर माता पिता भाइ बहिन समाज बन्धु कोन भाषा कोन शब्द कोन व्यवहारके उपयोग करै छै ओहि चीजके ओ गेन करै छै बच्चामे अ आ सँ लऽ कऽ य र ल व तक पढ़ाएल जाइ छै ए बी सी डी सँ जेड तक पढ़ाएल जाइ छै वाक्य बनाएब जोड़ घटाव गुणा भाग करब सिखाएल जाइ छै लिखना लिखब करब हिन्दी अङ्गरेजीमे बुझाएल जाइ छै सिखाएल जाइ छै लेकिन जे जाहिठाम ओ जन्म भेलै जे बच्चा मिथिलामे जनमलै ओकरा मैथिली बाजबामे सिखबैके कोनो काज नहि पड़ै छै एहि दुआरे जे ओकर माता पिता भाइ बहिन तऽ ओकरासँ ओ भाषाके आदान प्रदान जे करै छै ओकरा बच्चाके जे सम्बोधन करै छै ओहिसँ ओ बच्चा ओ भाषा सीखि लै छै ओहिमे होइ छै कि तऽ ओ बच्चा तऽ नवोध होइ छै ओकरा तऽ सही आओर गलतके ज्ञान रहै नहि छै तऽ ओहि अवस्थामे गर्जिअनके काज छिए गुरुके काज छिए वर्ग गुरुके काज छिए समाजके काज छिए अगर ओ गलत रूपसँ बाजबाके कोशिश करैए तऽ हुनका सही सलामत सद्बुद्धिसँ शान्तिसँ हुनका बुझाबिऔ जे बाबू अहाँ एहि भाषाके एहि तरहेँ बाजबाके कोशिश करू अहाँ एहि शब्दके एहि तरहसँ शालीनतासँ व्यक्त करू तऽ सब भाषा सिखबाके लेल पहिने कहलहुँ भाषाके उत्पत्तिए होइ छै स्थान विशेषसँ जे मिथिलामे जनमल ओ मैथिली भाषा स्वाभाविक सीखि जाएत जे मगधमे जनमल ओ मगही भाषा स्वाभाविक सीखि जाएत जे पञ्जाबमे जनमल ओ जे दोसर अदरवाइज स्थानपर जन्म लेलक ओ ओतुका प्रचलनवला भाषा आपनेआप सीखि जाइ छै